हेल' औ मैना बुक स्ट'राव नांदों ना बेयो अ' क्लास सिक्सनि बिजाबफोर दंमोन नामा साइन्स औ बेसेसो लागोनब्ला गांब्रैसो नांगौमोन बेसे लायो गांसेआव एइटि अफारफोर होदोंमोन नामा बेसे अफारा हा अ आमफ्राय इंलिसबो दंना क्लास एइटनि औ नांगौमोन इंलिसआ सिक्सटि दे आमफ्राय बहिबो नांगौमोननो क्लास फरफोरनि मेथ्स साइन्स इंलिसफोरनि दं ना बेसे लायो बिसोरो जाया क्लास सिक्सफोरनिबो जिकेफोर दंमोन नामा नांगौ जादों बेसे लायो दामफ्रा अ इंराजिबो दंमोनना जिकेआ लांनांगोन र' बेनिफ्राय क्लास टेननिबो दं ना मेथ्सफोर बेसे लायोबा गांबा सयखानसो नांगौमोन नटस मडेलफोरबो दं नामा अफारथ' गैया गासिबो अफार दंजोबोना एसे एसे दे आं थांगासिनो दे